हलो तव्हां इलैक्ट्रिशियन था ॻाल्हायो देवनाणी आंटी हा मुंहिंजो आहे न इनवेटर ख़राबु थी वियो आहे त तव्हां घर अची करे चेक करे वेंदव ॿ ॾींहं थिया आहिनि बंदि थी वयो आहे चालू कोन थो थिए

न न अहिड़ो कुझु बि कोन थियो आहे बसि ईअं पाणी बाणी चालू कयूं था त चालू कान थो थिए ऐं बंदि थी वियो आहे टे चारि ॾींहं थिया आहिनि न न पहिरीं दफ़ो बंदि थियो आहे अॻिमें कुझु अहिड़ी कोन प्रोब्लम कोन आई आहे न कोई वांदो आयो आहे पंज साल थिया आहिनि वरितो आहे

हा

अछा हाणे हीअ ठही वेंदो के न कोन ठहंदो

अच्छा कहिड़ी कहिड़ी कंपनी ईंदी आहिनि इनमें हूं हूं हा भले त पोइ तव्हां सुभाणे ईंदव के अॼु ईंदव

हा हूं भले भले हा ठीकु आहे त पोइ मां तव्हांखे मुंहिंजी एड्रेस तव्हांखे मोकिले थी छॾियांव मैसेज थी करे थी छॾियांव पोइ तव्हां हा त तव्हां अचो त ख़ाली फ़ोन करे अचिजो छा आहे त एक्चुली मां ॿाहिरि वई हुजा त हा हा ठीकु आहे त मां तव्हांखे हींअर बसि थोरी देरि में आहे न एड्रेस मैसेज करे थी छॾियांव पोइ तव्हां चेक करे ॿुधाइजो भले हा ठीकु आहे बसि